جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے بہار میں سوسل میڈیا اور میڈیا کا کتنا بڑا یوگدان رہا ہے اور ہمارے بہار میں کئی طرح کے مدعے ہیں جو سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے دکھائے جاتے ہیں جیسے پہلے مدعے پہ آتے ہیں غریبی کا مدعا غریبی کا مدعا ہے جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ روزگار نہ ہونا روزگار نہ ہونا ایک ایسا مدعا ہے کہ لوگ کے پاس روزگار نہ ہوتا ہے اور غریب ہو جاتے ہیں اور غریب غریبی ان کو اور جانتے ہیں دوسرا مدعا ہے سواستھ کا مدعا سواستھ کا مدعا جانتے ہیں کہ سواستھ کا مدعا یہ ہے کہ میڈیکل کا سویدھا نہ ہونا یہ روزگار کا مدعا ہے اور راجنیتی کا مدعا جیسے کہ ابھی جانتے ہیں بہار کا الیکشن آنے والا ہے اور ہمارے نیتا گن آئیں گے اور بوٹ مانگنے کے لیے اور بہت بڑے بڑے وعدے دعوے کریں گے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن ہوتا نہیں اس کو بھی سوسل میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے اور بہت سارے مدعے ہیں دھرم کا مدعا ہو گیا جاتی کا مدعا ہے کاروبار کا مدعا ہو گیا ہمارے پترکار زمینی استر پر جا جا کر سارے نیوج اکٹھا کر کر ہم لوگ کے بیچ ہم لوگ کے آنکھوں کے سامنے لا کر دکھاتے ہیں اور بہت سارے سوسل میڈیا پر بھی ڈال دیا جاتا ہے جو موبائل چلاتے ہیں لوگ تو دیکھ لیں جو جن کے گھر میں ٹی وی نہ ہو موبائل ہو موبائل پہ دیکھ لیں اس لیے اسی کے ذریعے سوسل میڈیا کے ذریعے سے ہم لوگوں کے پاس یہ سارے نیوج اکٹھا ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ دیکھ لیا کرتے ہیں